इहे नाला आहिनि दीदी अलीगंज कपूरथला आई टी चौराहा परिवर्तन चौक कैसरबाग बांसमंडी चौक मवैया ऐशबाग लालबाग चारबाग बादशाह नगर इंद्रा नगर विकास नगर टेड़ी पुलिया निशाद गंज गोमती नगर कानपुर आगरा दिल्ली मुरादाबाद हैदराबाद मैनपुरी राजेन्द्र नगर मुंशी पुलिया मोहनलाल गंज हैदरगंज लंदन अमेरिका वाशिंगटन पेरिस लखनऊ गोमती नगर